मैंने एक बार फर्स्ट टाइम पी आर यादव की बुक मंगाई थी फर्स्ट टाइम जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब बहुत अच्छी थी लेकिन उसी को देख के मैंने सेकेंड टाइम जब ऑर्डर किया तो कोई नई बुक तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी और उसके प्राइज़ भी अच्छी नहीं थी और उसमें सब प्रॉब्लम ही थी टाइम पे डिलेवरी भी नहीं थी सब कुछ प्रॉब्लम था